भाय बहिनके पर्व तऽ सबसँ पैघ पर्व राखी पूजा आओर भरदुतिया होइए भैया दूज तऽ हम सब भरदुतिया कहै छियै तऽ राखी पूजामे तऽ राखी बान्हल जाइ छै बहुत पवित्र पर्व होइ छी लेकिन भरदुतियामे हम सब भायकेँ इन्तजार करै छियै आओर ओ आँगनमे अरिपन सब दैत छियै आओर मिट्टीके या फुल्हिके थारीमे या मिट्टीके छाछीमे हमसब पाँचटा पान पाँचटा सुपारी चाँदीके सिक्का या जे भी लक्ष्मी या विष्णु जी तऽ ओहिसँ भायके पूजा करै छियै हम सब ओहि दिन सब बहिनके सासुरो जे बहिन सब रहै छथिन तऽ सब भायकेँ इन्तजार रहै छनि आओर भाय सब भाय बहिन खुशी खुशी पर्वके हम सब मैथिल समाजमे एहि पर्वके मनाबै छी एहि भाय बहिनके तऽ ई दूटा पर्व मतलब बहुत ही अथी छै आओर मैथिलमे सब जानैए बाहर तऽ बाहरो जनैए राखी पूजा तऽ बाहरो होइ छै तऽ ई आओर भाय बहिनके ई पवित्र रिश्ता आ संस्कार तऽ अहिसँ बेसी कि बाजि सकै छी अहाँ सबके बहुत बहुत धन्यवाद